हमरा घरमे गैस खतम भऽ गेल छलै तै लए मतलब बहुत गेस्ट दस बारहगो गेस्ट आइब गेल रहै तै लऽ हम अहाँके फोन मतलब डिलेवरी केनौ जे मतलब फोन भोजन खाना जल्दी टाइमपर आबि जाइत लेकिन एहनो खराब मौसममे अहाँ आबि कऽ घरपर खाना दऽ गेनहुँ बहुत बहुत धन्यवाद अइ आओर हमर इज्जत बचा लेनौहुँ अहाँ हमर खाना खाना सभके टाइमपर सभके खुआ देबै सभके खुआ देबै तऽ सभ अहींके मतलब हमर नाम लेत मतलब लेकिन हम अहाँके नाम लेब सभगोटा मिलके हम अहींके मतलब अहाँके बहुत बहुत धन्यवाद अइ बहुत बहुत धन्यवाद अइ अहाँके हमर टाइमपर एहन खराबो मौसममे आबि मतलब बहुत कादो अइ कहियो केहनो टाइममे आबिकऽ हमरा टाइमपर खाना दऽ गेनहुँ बहुत बहुत धन्यवाद अइ ठीक छै बाइ